हाँ मैं अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता हूँ जैसे फेसबुक हुआ इन्स्टाग्राम हुआ और क्यों करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी फोटो खींचना पसंद है और उसको लोगों को दिखाना बहुत पसंद है